ہندوستان ایک کثیر مذہبی اور کثیر ثکافتی ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں یہاں مذہب نہ صرف روحانیت کا ذریعہ ہے بلکہ سماجی ہم آہنگی اور اخلاقی اقدار کا بھی مظہر ہے ہندوستانی معاشرے میں مذہب لوگوں کی روزمرہ زندگی تہذیب روایات اور میل جول کا ایک اہم حصہ ہے دوسرے مذاہب کے بارے میں میں یہ بات پسند کرتی ہوں کہ ہر مذہب امن محبت رواداری خدمت یہ خلق اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے جم ہم مختلف مذاہب کو کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بنیادی انسانی اقدار سب میں مشترک ہے مختلف مذاہب کی عبادت عبادات تہوار اور روایات ہماری ثقافت کو اور زیادہ رنگین اور خوبصورت بناتی ہے تنوع میں اتحاد یونائٹی ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت ہے ایک شہری کے طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کریں تعصب یا نفرت سے دور رہیں اور تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ میل جول اور بھائی چارے کا رویہ اختیار کریں ہمیں اسکولوں دف دفتروں اور شوشل میڈیاؤں پر بھی رواداری اور مثبت سوچ کو فروغ دینا چاہیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی مذہبی رسم یا تہوار میں شریک نہ ہو سکیں تو کم از کم دوسروں کو ان کے مذہب کی آزادی اور خوشی کا احترام ضرور دیں اس طرح ہم ایک مضبوط پر امن اور متحد معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں